भोपाल में हवा की औसत गति तीन मीटर प्रति सेकंड रहती है और अधिकतम हवा की गति आठ मीटर प्रति सेकंड रहती है और इसका तापमान पच्चीस डिग्री सेल्सियस होता है और हाँ मैंने भोपाल में कठोर गर्मी का भाव देखा है और मेरा इसके लिए अनुभव बहुत बेकार रहा है क्योंकि गर्मी मुझसे बिल्कुल सहन नहीं होती है और भोपाल में अभी कुछ दिन पहले ही बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मौसम में कई बदलाव भी मैंने देखे हैं क्योंकि गर्मी के मौसम में मैंने बारिश होते हुए देखा है गर्मी के मौसम में ठंड पड़ते देखा है मैंने क्योंकि इस बार बारिश मौस बारिश कम हुई थी और अभी बिना मौसम के भी बरसात होते हुए देखा है भोपाल में मैंने